ہیلو ہاں جی سر جی جی جی بتا سر سین کیا ہے ایکچوئلی اسٹاف جو ہے نا اسٹاف کی تھوڑی سی دقت چل رہی ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے یا پھر آپ کو دوسرا سیکینڈ فلور پہ آپ کو کر دوں کیسا رہے گا سر فریش روم آپ کو سیکینڈ نہیں کیا ہے کہ سر سیکینڈ فلور پہ آپ کو مل جائے گا سر اس کا رینٹ تھوڑا زیادہ ہے سر چلے گا

بالکل فریش ملے گا سر آپ کو نا سیکینڈ پہ ملے گا بس یہ ہے کہ تھوڑا سا رینٹ زیادہ ہے سر ٹھیک ہے نا تھرٹی تھاؤزینڈ سر تین ہزار روپے پڑے گا سر سر اصل میں کیا ہے ایکچوئلی یہ اے سی والا ہے جی چلیے گنجائش کیا ہے کہ میں ٹھیک ہے اپنے سینئیر سے بات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں تو بات کر کے سیکینڈ میں آپ تین سو دو پہ آپ نیچے آئیے پھر آپ کو جو میں اسٹاف بھیجتا ہوں وہ آپ کو دکھا دیں گے اگر وہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر آپ کو جو ہے تھرڈ پہ دیکھ لیں گے تھرڈ پہ ہے تھوڑے نارمل والا اگر آپ کی گنجائش ہو تو آپ کوئی نہیں تو کوئی نہیں سر گنجائش کر لیں گے جیسے اس میں کیا ہے کہ ایک تو ائیر کنڈیشن ہے سویدھا ہر چیز کی ہے اس میں کھانے پینے ہر چیز کی آپ کو اس میں بھی اگر آپ کو کچھ گنجائش کر لیں گے کوئی نہیں میں ابھی لڑکے کو بھیج کے چیک کروا لیتا ہوں آپ ٹھیک ہے نا اوکے